हमें एक कैब बुक करना है और हमें जानना है कि इसमें कितने लोग जो है इस गाड़ी में जो कितने लोग बैठ सकते है अगर हमें अगर अगर हमें आसानी से ऑटो मिल जाता है तो हमको उसके बारे में जानना है कि मतलब ऑटो वाले से पूछे कि आप कहाँ जा रहे है भाई साहब तो ऑटो मतलब ऑटो वाला बताएगा और उसी के हिसाब से हम लोग वहाँ पे जायेंगे और उससे हम पूछेंगे कि ऑटो का चार्ज कितना है इसके ये सब सवाल हम जो है ऑटो वाले से पूछेंगे और ऑटो वाले से पूछेंगे कि कितना चार्ज लगता है और कहाँ से कहाँ तक जाने का कितना पैसा लगेगा और आपके ऑटो मैं क्या क्या सुविधाएँ हैं क्या आप अच्छे से ड्राइविंग कर सकते है कि नहीं यही सब सुविधाजनक बातों का हम जो है ऑटो वालों को से पूछ के अपना सुविधाजनक जर्नी को स्टार्ट करेंगे